आज मैं अपने स्कूल गई तो वहाँ मुझे पता चला कि में मैं मैं बारहवीं क्लास में हूँ और मुझसे जो दो क्लास पीछे हैं टेंथ में मेरी चार पाँच सहेलियाँ है जो उन्होंने टेंथ बोर्ड में टेंथ क्लास में बोर्ड में टॉप किया है और मुझे अब उन पर अब बहुत गर्व है कि उन्होंने अच्छी पढ़ाई की और टॉप किया हमारे स्कूल का नाम रौशन किया और मुझे उन पर गर्व है कि मेरी ऐसी छोटी मतलब फ्रेंड्स हैं सहेलियाँ हैं और ये हमारे स्कूल को भी उन पर बहुत गर्व है और हमारे स्कूल स्कूल की टीचर्स शिक्षक और प्रिंसिपल उनको सम्मानित करने करने के लिए अवार्ड्स और सम्मान पात्र देंगे सम्मान पत्र देंगे और उन्हें प्रोत्साहन राशि भी प्राप्त होगी और टॉप करने पर उन्हें छात्रवृति भी सरकार की तरफ से प्राप्त होगी और हमें उन पर गर्व है और मैं भी आगे उनकी तरह कुछ बन मतलब टॉप करना चाहती हूँ और मतलब उनसे प्रेरणा लूँगी लेना चाहती हूँ और उन लोगों ने किस तरह की किस तरीके से पढ़ाई की मैं भी उनसे मतलब पु मतलब पूछ कर और आगे बढ़ना चाहती हूँ और जिस तरीके से वे अपनी दिनचर्या और अनेक कार्यों को करती थी वैसा मुझे भी करना का मौका मिले और अनेक तरह के ये मतलब जिस तरीके से उनने टॉप किया है उस तरह के उस तरीके से मुझे बहुत गर्व है कि वह मेरी मतलब सहेलियाँ है और मैं भी उनकी तरह कुछ करना चाहती हूँ और मुझे आशा है कि मेरी और मुझे आशा है कि वह और भी आगे बढ़े और मुझे भी उनसे प्रेरणा लेने का मौका मिलेगा